गुजरात में व्यवसाय खेत्र भई अञा वधे व्यापारी खेत्र संगठन अञा वधे उहो उन करे वापारी संगठन हिकिड़ो ठाहींदा आहिनि जीअं गांधीधाम में आहे चैंबर ऑफ कॉमर्स उन में उहो सलाहु मशरत करे भई उद्योग कीअं वधे ऐं जल्दी कीअं विकास थिए हर कंहिंजो उन जे लाइ उहो उन्हनि इहो संगठन ठाहियो आहे कि चैंबर ऑफ कॉमर्स नालो ॾिनो अथऊं उहो वापारियुनि खां हुन में साल जो बि कुझ फी रखी अथऊं उहो बि वठंदा आहिनि ऐं कॾहिं कंहिंखे तकलीफ़ थी अचे त उन खे मदद बि कंदा आहिनि त जीअं विकास कीअं थिए उन वापारी जो ऐं उन धंधे जो जीअं लकिड़े जो वापारु आहे त लकिड़ो वापारु सॼो लकिड़ो ॿाहिरां मलेशिया मां हितां हुतां सागनि जो लकिड़ो घुराईंदा आहिनि घुराए करे हुते गांधीधाम में जमा कनि जमा करे हुन पंहिंजी वखार ते रखंदा आहिनि ऐं एजेंट हिकिड़ा रखियल आहिनि जीअं धंधो वधे त उहो एजेंट सॼे भारत मां शहर शहर में वञी केॾी महिल फोनुनि ते वठनि ऑडर केॾी महिल कंहिं ते वठनि केॾी महिल साम्हूं वञनि नवा नवा ऑडर वठी पंहिंजी हुननि जी कमीशन ॿधियलु हूंदी आहे ऐं उन वखार वारनि खे चवंदा आहिनि त हिते गाॾी मोकिलियो पो ट्रकुनि रस्ते रेल रस्ते उहे जेके लकिड़ा आहिनि लकिड़े जे वापारु हुते पहुचंदा आहिनि हिक ॿिए जी सलाह सां ऐं जेको फंडिंग आहे पैसे जी लेन देन आहे जीअं फॉरेन में आहे ई बैंकिंग चालू आहे ई बैंकिंग में मोकिलनि हितां हुननि खां ई बैंकिंग या चैक जे थ्रू घुराइनि त सुठे नमूने सां जेको वापार जेको आहे फलीभूत पियो थींदो आहे ऐं वापार पियो वधंदो आहे हिन में अंतरिक्ष जो बि ॾाढो फ़ाइदो आहे छोजो हीउ सभ थिए थो अंतरिक्ष आसमान जे हिसाब सां जेको बि कमु आहे छोजो मोबाइल अॼुकल्ह आहिनि बिना तार जे आहिनि त सभ अहिड़े ई नमूने सां थियल आहिनि त उहे इहे जेके तरीक़ा इहे सुठा सुठा कौशल तरीक़ा अपनाइनि था सं अॼ जा संसाधन सभ उन्हनि जो उपयोग कनि था उपयोग सां हिकिड़ो वापार खे ऐं वाधारो मिले थो ऐं वापारु हीअं ज़ोर शोर सां विकास थो करे मना फलीभूत थिए थो त संगठन में हीअ मजबूती आहे ऐं संगठन में हीउ जेको सो आहे विकास आहे त जीअं गुजरात जो रोल मॉडल रोल आहे असांजे श्री प्रधान मंत्री साहिबु नरेन्द्र मोदी श्री साहिबु कयो आहे तहिड़े नमूने सॼे भारत में हाणे इहो सॼो उद्योग वापार जो चालू थी वियो आहे